भैया मेरे यहाँ शादी पड़ा था मेरा बोरिंग का मसीन खराब हो गया है आपको पानी के लिए आर्डर दिए थे मेरे यहाँ एक हफ़्ते से आके रिश्तेदार सब रुके हुए हैं कैसे उन लोगों का काम चलेगा न तो कोई ढंग से नहा पा रहा है न पानी पीने की व्यवस्था है तो कहाँ से हो पाएगा इसका आप को बोले थे आप को भी मैं कुएं में ही पानी नहीं है मेरे और गाँव वाला हैंडपंप भी खराब हो गया है तो कहाँ से गाँव वालों को भी दिक़्क़त हो रहा है उस पानी के लिए आप तो पानी पहुँचा नहीं रहे हैं कैसे पानी का व्यवस्था कराइए वहाँ पे अरे दो टेंकर नहीं कम से कम एक टेंकर तो दे सकते हैं एक टेंकर में कम पानी पीने के लिए तो उपलब्ध हो जाए ना हीं नहा सक रहे हैं दो तीन दिन से कोई नहाया नहीं है हम लोगों के घर पे आप तो पानी के लिए मना कर दे रहे हैं साफ़ साफ़ नगर पालिका में महीनों से हम यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं मेरा कोई काम नहीं हो रहा है ऐसे काम होगा तो कैसे आपके आपको वोट दे पाएँगे हम लोग अध्यक्ष जी अरे हम एक महीने से ज़्यादे हो गया आपको बोले कि मेरा बोर खराब हो गया गाँव वाला औ फिर भी उसमें कुएँ में पानी नहीं आ रहा तो हम कहाँ से टेंकर को तो आपको गाँव में एकठो रोज भेज देना चाहिए था अब वो भेज ही नहीं रहे है अरे शादी में कहाँ दे पाएंगे मेरे मेरे शादी पड़ा है घर पे और उ दिक़्क़त हो जाएगा सब आएंगे तो पानी कहाँ से पिलाएँगे उन लोगों को मेरे साथ साथ आपका भी तो इज़्ज़त नहीं बचेगा वहाँ पे आप तो हमारे गाँव समझिये नहीं समझ पा रहे हैं ना आज तो कम से कम एक टेंकर भेज दीजिए एक टेंकर शादी के दिन भेज दीजिएगा अब भेजेंगे नहीं तो हो नहीं पाएगा ना आपको टेंकर तो भेजना पड़ेगा आज एकठो ज़रूर से ज़रूर भेज दीजिए अरे तो हो कैसे नहीं पाएगा आप कहीं से व्यवस्था कर ते हैं दूसरों का टेंकर रोक के हमारे यहाँ भेज सकते हैं बट हमें टेंकर चाहिए ज़रूरी है ना नहीं तो हम इतने देर से बोले बीच में कभी आए ही नहीं आपके यहाँ आपको सोचना चाहिए कि उस गाँव का सब खराब है न तो हैंडपंप चल रहा है ना ही उसमें से चल रहा है ई कुएं में पानी तो एकदम सूख गया है तो कहाँ से हम लोग पानी का व्यवस्था कर पाएं और मसीन तो बन नहीं पाएगा इतना पैसा तो हम लोग गरीब आदमी रखे नहीं हैं कि इतना जल्दी कहाँ से मसीन बनवा लें और मसीन बनने के लिए मकेनिक को दस हज़ार रुपए चाहिए तो वो कहाँ से ला पाएँगे शादी करें या तो मसीन ही बनवा लें हम अब आप ही बताइए दोनों में से क्या कर सकते हैं हम अच्छा हैंडपंप का दोठो पाइप खराब हो गया है तो उसको कहाँ से बनवाएँ या तो आप ही बनवा दीजिए मत भेजिए टेंकर आप कुछ तो करिए या तो मसीन बनवाइए या तो स हैंडपंप या तो टेंकर ही भेजिए आप नहीं भेजेंगे तो काम कहाँ से हो पाएगा अब ये कह सकते हैं कि हम आपको पास तुरंत तो आए नहीं हैं एक दो महीने से अप्लाई किए हैं